میرے گاؤں کے قریب ایک جگہ ہے جو کہ تراتو سے گھری ہوئی ہے وہاں پر ایک بھجن ٹولہ بھی رہتا ہے جہاں پر وہ لوگ اپنا بھجن بھی گاتے ہیں اور وہاں پر ان کی قوم کے لوگ جمع بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ ڈھول تاش بجاتے ہے یہ عام طور پر ہندو سماج میں اس کا رواج بہت ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ بھجن سننا بھجن گانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میرے خیال سے یہ ان کی پوجا کا ان کی عبادت کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھجن گا کر کے اپنی آتما کو شانت کرے اپنی آتما کو شانتی دے جو ان کے باپ دادا یا کوئی مر جاتا ہے تو یہ لوگ ان کے لیے بھی یہ بھجن ٹولہ وغیرہ کرواتے ہیں